मेरे मम्मी पापा मिगी अक्खां दा तारा बोलदे न अपना लेकिन मी बाद च बडी सारियां गालियां बी दिंदे न ओह् मी आखदे न इक नम्बर दी नकम्मी आं मी केश कम्म काम करना नी औंदा में सारे कम्म मतलब गल्त करनी आं में नकम्मी आं में जो बी कम्म करनी आं सारे उल्टे करनी आं मी पता गै नी चलदा जेल्लै में बच्छू खोलन जंदी आं ते केह् पता बच्छु चली जाए ओह् चुग्गन लग्गी पोऐ मिगी निक्खर पेई जंदी फेर घरै आह्लें कोला ते मेरी दादी ते मी जेल्लै बी मी पैंट टाप लाइयै कदें बी जन्नी आं अग्गें पिच्छें बाह्र ते मेरी दादी आखदी अग्ग लग्गे तेरे बसरे'ई एह् केह् कपड़े लाए न तूं मिगी ते मतलब निक्खर गै पौंदी रौहन्दी घरैआह्ले कोलूं ओह् मतलब मतलब इ'यै ते मी आखदे रौहङन तू अक्खां दा तारां ऐ लेकिन इ'यां मी गालियां बी कड्ढदे रौंह्नदे न मी बस पूरे दिन मिकी इक्की सनांदे रौंह्नदे न तूं इ'यां तूं उ'यां बस मतलब इयै गल्लै गी मी मतलब थोह्डा होई बी जंदा ऐ लेकिन एह् ऐ कि मतलब घरै आह्ले थोह्ड़ा निक्खरदे बी ऐ न दादी दादा जो बी हैन निक्खरदे न लेकिन मतलब एह् ऐ कि मी आखदे न में बड़ी नकम्मी आं मी कम्मै दा पता गै नी चलदा कदें सब्जी बनाइयै देओ ते हीटर ओन करियै गै चली जां में मी मतलब निक्खरदे गै रौंह्नदे कि तुगी पता नी चलदा कि ओह् करै तूं हीटर बंद करियै जाना होंदा ऐ ते दुद्धै बोआला आई जा ते हीटर बंद करी ओड़ना उप्परा खट्टियै रक्खना ओह् मी पता गै नेईं चलदा ताइयें मी सारे नकम्मी नकम्मी आखदे रौंह्नदे न इ'यां मतलब इ'यां लाड प्यार च ते मिगी अक्खां तारा बी बोलदे न सारे लोग पर इ'यां कि थोह्ड़ी निक्खर नुक्खर पेई जंदी ते थोह्ड़ा में अंदरा थोह्ड़ा कांशियस बी होई जन्नी आं इ'यां इ'यां आक्खै दे न मिगी घरैआह्ले